ہلو ہیلو جی جی جی ضرور جی میرے پاس اویلیبل ہے آپ آئیے ضرور نہیں جس میں بھی چاہیے اس میں بھی ہو جائے گا جون سی کلر میں بھی چاہیے سب کے سب ہے ہیں اگر آپ کو وائٹ چاہیے بلیک چاہیے براؤن چاہیے سب ہے بکنگ چارج قریب ویسے ہی آپ جتنا پے کر سکیں پہلے ویسے دے دیں گے کم سے کم فورٹین لیکس

جی ضرور آئیے ضرور آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں اور بولیے آپ جب جاہیں آپ ابھی آجائیں بہتر رہے گا آپ کو جی ابھی آ جائیے آپ کوئی نہیں کوئی نہیں ارے آپ جب آنا چاہیں مل جائے گا جب بھی آئیں تو

ضرور ضرور ضرور آپ وقت پہ آ جائیے سب کچھ مل جائے گا آپ کو آپ بے فکر رہیں ہے نا ساری چیزیں ہو جائیں گی سارے ڈاکیومنٹس آپ کو ملیں گے جو بھی ضروریات ہوں گی سب دی جائیں گی ٹھیک ہے تھینک یو